हलो हा तव्हां सोना ब्यूटी पार्लर वारी पिया ॻाल्हायो मूंखे आहे न हाइड्रो फेशियल कराइणो हो त हुन जो छा तव्हांजे उते पेसा लॻंदा आहिनि हज़ार रुपये में अच्छा ऐं थ्रेडिंग मूंखे थ्रेडिंग बि कराइणी हुई पंजाह रुपिया अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा दी तव्हां मेंहदी जा कीअं वठंदा आहियो तव्हां जीअं न कुंवार पढ़जणी आहे त हुनजा बि ॿुधाए कयो मूंखे छा आहे की असांजे इते बि कंहिंजी कुंवार पढ़जण वारी आहे असांजे भाउ जी शादी थियण वारी आहे त इन करे अच्छा ठीकु आहे ऐं जीअं न अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे ऐं आन छा चएबो आहे मां पुछुमि की तव्हां जेको फेशियल कंदा आहियो हुन में केतिरो टाईम लॻाईंदा आहियो अच्छा हलो तव्हां वटि जेके इहे क्रीमूं यूज़ थींदियूं आहिनि उहे सई त आहिनि मतिलब जंहिंसा मुंहिंजो इहो चेहरो ख़राब न थिए जीअं तव्हां जेको शइ यूज़ कंदा आहियो छा आहे की चङी दफा मूं सां गॾु इहो थी चुको आहे की कंहिंखां मां फेशियल करायो ऐं जेंहि मुंहिंजो चेहरो ख़राब करे लाथो जंहिंजे मुंहिंजे चेहरे ते दाणा थी विया हुआ हीअं हूअं त मूंखे हुन या पोइ मूंखे हुन या पोइ त छा ॻाल्ह आहे ग़लति त कुझु कोन्ह थींदो न चेहरे सां गॾु हलो ठीकु आहे मां तव्हांजे पार्लर में जरूर ईंदीमाव तव्हां सा ॻाल्हाए करे मूंखे सुठो लॻो तव्हांजे पार्लर जूं फैसेलिटियूं ॿुधी करे अचनि जो मन थिये थो त मां ईंदमि जरूर हा ठीकु आहे